مہاراشٹر میں کئی مشہور بیرونی سرگرمیوں اور ایڈوینچر اسپورٹس موجود ہے جو آپ وہاں جا کر اٹھا سکتے ہیں گولکنڈہ قلعہ اگر آپ تاریخ سے محبت رکھتے ہیں تو گولکنڈہ قلعہ کا دورہ آپ کے لیے مثالی مقام ہو سکتا ہے اس جگہ پر تاریخی قلعے کے علاوہ اطراف کی خوبصورتی بھی دلچسپ ہے بنگی جمپنگ اگر آپ ایڈوینچر دلچسپی رکھتے ہیں تو مہراشٹر میں بنگی جمپنگ کے مواقع موجود ہیں ایسا کرتے وقت آپ اونچائیوں سے جمپ کر کے انتہائی رومانی محسوس کرتے ہیں ٹریکنگ مہراشٹر میں پہاڑوں اور جنگلوں کی خوبصورتی کا لطف اٹھانے کے لیے ٹریکینگ ایک انتہائی موضوع آپشن ہے آپ اس کے ذریعے خود کو فطرت کے قریب محسوس کر سکتے ہیں باغ وندلہ اگر آپ کھیلوں کے شوقین ہیں تو باغ وندلہ میں مختلف اندرونی اور بیرونی ایڈوینچر اسپورٹس موجود ہیں جیسے کہ بوٹنگ بیسبال گولف اور زراعتی ایڈوینچرز یہ مہراشٹر کی مختلف مواقع ہیں جہاں آپ مختلف ایڈوینچر اور سرگرمیوں کا لطف اٹھا سکتے